बालाघाट जिले में शिक्षा को बहुत महत्व दिया जा रहा है शासकीय विद्यालयों के साथ साथ प्राइवेट संस्थान भी शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी होते जा रहे हैं शासकीय संस्थानों में उनकी गुणवत्ता सुधारने के लिए शासन ने उत्कृष्ट विद्यालय सी एम राइस स्कूल इन सबका संचालन कर रहा है और प्राइवेट स्कूल की रही बात तो उसकी भी फीस बहुत ज़्यादा नहीं है चालिस से पचास हजार रुपया प्रति वर्ष फीस उसकी शिक्षा की हो रही है साथ ही व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए आई टी आई भी है यहाँ पर और जटाशंकर त्रिवेदी शासकीय महाविद्यालय है जो कि एक बालाघाट जिले का केंद्र है शिक्षा के लिए हमारे यहाँ पर ज़्यादातर जो छात्र हैं वो विज्ञान में जैसे बी एस सी एम कॉम बी कॉम इस तरह के और बी ए ये तीन कोर्स जो हमारे यहाँ ये बहुत ज़्यादा प्रचलन में हैं